हाँ छै एक सालमे किछु एहन एहन घटना भेल छै जे हम एहि जीवनमे तऽ नहि भूलि पायब इधर किछु दिन पहिले ही एक रेल दुर्घटना भेल रहय जे ओडिशामे भेल रहय जेकर वजहसँ बहुत लोक बहुत लोककेँ परिवारसँ अपन बिछड़ि गेल बहुत लोक मरि गेल बहुत लोककेँ नुकसान भए गेल बहुत लोकलकेँ चोट लागि गेल सो ये हमर जीवनके सबसँ बड़ा घटना हम अपन जीवनमे देखल रहिऐ एक रेल दुर्घटना जकरामे इतने लोक मरि गेल इतने लोक चलि गेल सो वो सब चीज देखिके हमरा बहुत दुःख भेल कि समाजमे इतना समाज इतना तरक्की भी कए रहल छै लेकिन उस तरहसँ ही बहुत किछु नुकसान भी हो रहल छै ठीक छै बहुत किछु लोक अपन जीवनमे गलती करए छै जकरा गलती करि दए छै सोचए छै चल गलती कर दिए इसके बाद मेरे साथ अच्छा ही होगा कुछ बुरा नहीं होगा लेकिन ऐसा होइ नहि छै अब गलती करए छी अहाँकेँ ओकर